एखन भोटके समय छै आओर सारी दुनिआ एखन मोदीजीके प्रचार छै आओर हल्ला भेल ककरो कपार फोड़ि देलक ककरो किछु कै देलक हल्ला हल्ला मचि गेल एखन भोटके समय छै जे कोन जितलक नहि तऽ हमे आओर तऽ मोदिएजीके ने जितेबै हमरा आओर तऽ नहि छै दोसरके जितेबै हमे आओर मोदीजीके जितेबै हँ एखन भोटके प्रचार छै हे ओन्ने दौड़लै ओन्ने दौड़लऽ ओन्ने मारि भेलऽ ओन्ने काटि भेलऽ हम तोरा मारबौ हम तोरा डेन्गेबौ